कलाकारांचो आनी रंगाचो एक वेगळेंच नातें पोळोवंक मेळटा कलाकारांचें एक सपन आसता की ते आपल्या कला वांगडा जिवीत रावपाक सोदता आनी कला वांगडाच आपलो कला आनी रंगा वांगडाच आपले जीव सोडपाक सोदता कलाकार दुखी जालो की जाल्यार ताका उमेदीन हाडपी ते रंगूच आसता वेगवेगळ्या रंगान जशीं चित्रां जिवीत करतात तशेंच कलाकारांकूय वेग वेगळे रंग घेवन जशें ती कला सादर करता तेन्ना तांकां एक नवेंशें जिवन मेळटा